मधुबनी पेन्टिङ्ग मिथिलामे बहुत प्रसिद्ध मानल जाइत अछि अखन देखबामे जतेक रेलवे स्टेशन ट्रेन जतेक कओनो शुभ अवसर होइत अछि विवाह मुण्डन उपनैन सभटामे मिथिला पेटिङ्ग जे छै से प्रयोग कयल जाइत अछि हमरा सभकेँ शुभ सेहो मानल जाइत छै विवाहमे कोहबर लिखल जाइत अछि शिवक जे छै से चित्र बनायल जाइत छनि कमलदल बनायल जाइत अछि एहि तरहेँ मिथिला पेन्टिङ्गक बहुत महत्वपूर्ण अछि मधुबनी जिलामे हमरा सभकेँ शिक्षाके अथि पर सेहो जे छै से पेन्टिङ्गके मानल जाइत अछि आमदनीके श्रोत अर्थमे जे छै से सेहो मिथिलाके पेन्टिङ्गमे अर्जन कऽ रहल अछि अखुनका लड़की सभ बहुत विकास कऽ रहल अछि सीख रहल अछि आ मिथिला पेन्टिङ्गके आगू बढ़ा रहल अछि मिथिला पेन्टिङ्ग हमरा मधुबनीके लेल बहुत शुभ अवसर पर या कओनो भी अवसर पर बहुत एकर महत्व मानल जाइत अछि